आं आं गोबां रोखोमनि गेलेमुखौनो गेलेयो जे जेरै माब्लाबा गोबां जायगायाव जेरै स्कुलफोराव कलेजफोराव बादायलु कमपिटिसन जायो बेवहाय गोबां गेलेनायखौनो आं गेलेफेरनो मोनबाय जेरै खारनाय खाबादि बेटमिन्टन केरम सेज बायदिखौ आङो गेलेनो मोनबाय गोदो ओन्दैनिफ्रायनो माखासे गेमफोरखौनो गेलेबोनाय जादों जे माखासे गेलेमु आयदाफोराव बाहागो लाबोनाय जादों गोबां जेरै गोबां जों स्कुलाव फरायनाय समाव स्कुल गखांनायनि उनावबो न'वाव थांखांनानै फैफिननानै स्कुल समावनो रायलायखानाय जायोमोन जे स्कुल गखांनायनि उनाव गेलेनो होननानै जों स्कुल गखांनायनि उनावनो स्कुलनि लोगोफोरजों लोगो लालायखायोमोन बेनि उनाव बयबो स्कुल गखांनानै न'वाव थांखांनानै फैफिनो फैफिननायनि उनाव जोङो एल पि स्कुला गामियावमोन बे गामियावनो जोङो गेलेग्रा फोथार दंमोन जोंहा स्कुलाव बे स्कुलावनो काबादि गेलेनाय खारनाय गेलेनाय होसोलायनाय गेलेनाय थाखुमालायनाय गेलेनाय बेफोरखौ जों गेलेयोमोन बे गेलेनायनि गेजेरजों माब्लाबा सोरबा लोगोजों काबादि गेलेनायनि समाव सोरखौबा हमफ्लांनायाव गोसा नांनाय बा गोलैनाय बेनि गेजेरजोंबो माखासे लोगोफोरा दाय जालायनायमोन उन्दै समाव गोबां बिदिनो जेंनाया जाखायो मानोना जों सानस'नो हाया जे उन्दै समाव बे बिदि जागोन आरो मिथिया जे जों माबोरै हमोब्ला बे सागोन बे गोलैगोन बे दुखुमोनगोन बेखौ जों मिथियामोन बेनि थाखाय बिदिनो माब्ला समाव गाबलायनाय उन्दै समाव गेलेनायनि गेजेरजों बिदिबो जायो नाथाय बेजों लोगोसे गेलेनायजों आरो माखासे रोंगौथिसो मोनो जे बिब्दि गेलेबा बिब्दि जायो मैया बिबदि हमनायाव बिबदि जादोंमोन होननानै मिथियोमोन जे आरो माखासे गेलेनायनि गेजेरजों गोबां गोदान गोदान आदब खायदाखौबो मोननो हायोमोन जेरै थाखुमालायनाय गेलेनायाव गोबां जायगायावनो थाखुमायोमोन सोरहाबा हाग्राबारि सोरबाबा न'सिं अबेबा जायगायाव खायफाया हाखरफोराव बेफोरखौ नागिरनाय होसोलायनाय होसोलायनायनि गेजेरजों गोबां खारो खायफाया खारैनो खारैनो न'फारसे खारलाङो आरो खायफाया खारनानै फैफिनो खायफाया फैफिना खायफाया थारैनो खारखुमा लांखायो उन्दै समाव बिदिनो गोबां रोखोमनि गेलेनाय जादोंमोन माखासे आरो मिनिथावथाव खेलाबो जों गेलेनाय जायोमोन जेरै बलदार गेलेनाय बलदार गेलेनाया जाबाय गासै लोगोफोरा जोङो सासे सासे लोगोखौ बाहेरायाव दोनगोन जे बेयो जोंखौ बोखारनांगौ जेरै जों बलदार होनोब्ला जों गासैबो लोगोफोरानो ज' जथुमनानै बिजों बे बिजों बे हमथालायनानै बोबथालायनानै थायो जेरै बै सासे जाय बोखांग्रा बि बोखांनो हायामोन आरो हाथारोब्लाबो बियो जाय बोखांजादों बियो बै बोखांग्राजों लोगो जानांगौ सासेया बोखां खांनायनि उनाव सासेखौ बोखांदेरनो हाबावोब्ला सानै जायो आरो सानैनिफ्राय बोखांदेरनो हाबावोब्ला लोगो जाबावबाय थायो बिदिनो गोबां खेला जों गेलेनो मोनबाय जेरै बर'नि माखासे मुंदांखा खेलाफोरबो दंमोन जेरै गिला गेलेनाय गिला गेलेनाया गोदो गोदाय सुबुंफोरा गिला गेलेयोमोन बाथा गेलेयोमोन होननानै खोनानो मोन्दों बर' हारिनि गुबै मुंदांखा खेला होननानै बुङोब्ला गिला गेलेनाय आरो बाथा गेलेनायखौनो होनना बुंनांगोन मानोना गोबां बिजाबफोरावबो बेफोरनि मुं मख'नाय नुनो मोनो